हाँ हलो हाँ हम एन जी ओ के माध्यम से आए हुए हैं क्या आपके घर में बच्चे लोग हैं अच्छा आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं कहाँ पर नाम लिखाए हुए हैं आँगनबाड़ी में कहाँ इस्कूल में नाम लिखाए हुए हैं अच्छा प्राइवेट में हम लोग एन जी ओ के माध्यम से हैं तो क्या आप अपना बच्चा का मेरे टीसन में एडमीशन दिलवाएँगे चलिए वैसे मेरे यहाँ व्यवस्था एन जी ओ के माध्यम जिससे सब आपके बारे में बच्चे को ढेर सारी सुविधा मिलता है आप अपना बच्चा दीजिए ठीक है मेरे पास यहीं पढ़वाइए वहाँ भी पढ़वाइए और मेरे पास भी पढ़वाइए टाइम ऑफ के समय में भी ठीक है यहाँ भी फायदा बहुत होता है उनको ठीक है वहाँ वहाँ तो हैं ही आप मेरे माध्यम से भी पढ़वाइए यहाँ पर ढेर सारा सुविधा दिलवाए हैं ठीक है और साथ खाना पीना जो भी होगा सब फ्री में मिलता है आप वहाँ भी पढ़वाइए और मेरे पास भी भेजिए बच्चा को अच्छा रहेगा आपके बच्चे के भविष्य के लिए दोनों का अब हम ये नी कह रहें कि अपना बेटा इस्कूल से नाम कटवा दीजिए टाइम ऑफ के समय मेरे एन जी ओ के माध्यम से जो आऍं हैं उसके उसमें भी आप पढ़ाने का प्रयास करें और बच्चा वहाँ भी पढ़ेगा और यहाँ भी पढ़ेगा नहीं बच्चा तो वहाँ भी नाम रहेगा यहाँ भी रहेगा कोई आपत्ति नहीं है उसके लेके उसके लेके आपको दिक्कत नहीं होगा अच्छा और सर कोई है आपके नजर जानकार में तो उसको बोला के लाइए ठीक है बात करवाइए ठीक है वो लोग के बच्चे का भी हम एडमीसन ले लेंगे

हाँ आपके आस पड़ोस में भी जो भी बच्चे लोग हैं सबको जागरूक कीजिए ठीक हे हाँ जागरूक फिर उठाकर जागरुक कीजिए ठीक है और मेरे पास एडमीसन दिलवाइए और सबको कपड़ा लत्ता खाना पीना भी जो भी हो सब फ्री में दिया जा रहा है पैसा चार्ज नहीं लगता है अच्छा और आस पड़ोस में जितने भी हैं आपको वो सबको जागरुक कर दीजिए जानकारी दे दीजिए एन जी ओ के एन जी ओ के माध्यम से आए हैं एक सर ठीक है तो वहाँ पर बच्चा को देना तो आप लोग चल के वहाँ पर देने की प्रयास करें

ठीक है ठीक ठीक है ठीक ठीक ठीक है दीदी